साढ़े ग्रां च जेल्लै कोई अगर फसल होंदी ऐ उसी अस बजार तक पजाने आं ते बडियां मुश्कला औदियां ना जि'यां पैहले साढ़े ग्रां च नेई कोई रोड़ ना कोई गड्डी औंदी ऐ पैहले उसी पैदल चुक्की गै आह्नना पौंदा ऐ केई दूर जाइयै फिर असें गी गड्डी थ्होंदी फिर गड्डी दे उप्पर रक्खियै फिर तैह्लूं जाइयै अस बजार पुज्जने आं एह्दे दौरान असें गी बडियां ज्यादा मुश्कलां ना जैहडियां औंदियां न